وہ عظیم رہنما جو میرے والد اور میرے دادا بتاتے تھے جلال الدین محمد اکبر جو مغل سلطنت کے پندرھویں بادشاہ تھے جس نے ناسک کو ایک منتخب ترکیب دینے کا کام کیا ان کی موثوری کاوشوں کا نتیجہ ہوا جس میں ناسک کو ایک مرتیب و ترتیب دینے کی مدد فراہم کی تاکہ ممالیت کے شے عمل میں ایک مرتب اور منظم نظام ہو سکے ان کی حکومت کے دوران فن ادب اور تعلیم پر موک حیثیت حاصل ہوا اور ان کے زمانہ کو ابھی مغرب کی خصوصی پہچان دی گئی بادشاہ اکبر کے دوران ان کے بعد ناسک کو تبدیل کرنے میں مختلف شہزادوں اور بادشاہوں نے بھی حصہ لیا ایک معروف نام اسلام شاہ سوری تھا جس نے ناسک کو شاندار معیاری پروجیکٹ دے کر شہر کی شکل بدل دی تاکہ اس کا منظر بہتر ہو سکے اس زمانے میں ناسک کو فوقیت اور علم کا مرکز تصور کیا گیا تھا اور تعلیمی ادارے بھی بنائے گئے تاکہ لوگ تعلیم حاصل کر سکیں